ओ जोंनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो बे रांखावरि बुथुमनाय हुदाया दङ फैसा खुस्रा बियो गोदो गोदाय एक नया दुइ नया थिन नया दंमोन आरो बिफोरखोनो गोबां गोदोनि दिनाव बिफोरनो बेसेन गोसामोन दाबो थाइसे थाइनै आथाना बेफोरखो बुथुमनानै दोनो दोननानै बिथांमोना बै रांखोनो ओ बुरजा जाबोला सोलायनानै मोनसे बेसेन ओ दखान दखानिफोरा बै माबाखौ लायो आरो फैसा खुस्राखो बिथांमोननोबो गोनांथि जायोना जेनोबा मोनसे माल बेसाद बायब्लाथाय रां ओ रांनि थाखाय थारमाने खुस्रा फैसा हरनो हायाब्ला खिसुमाना मालखोनो बुरजा हरनांगौ जायो बेखायनो दखानिफोरनो सोलाय हैयो आरो बै जायखि जाया फैसा खुस्राखो दोनथुमनानै जोंहानो बिबायदि हो दोनहैयो आरो मालिखआ फैसा खुस्राखौ बुथुमबाय बुथुमनानै बियो दखानाव हैयो आरो हैनानै थारमाने बियाव मोनसे बिसोरो पारसेन्ट बायदि हरो आरो बिसोरो बिलाइ लाबोबाय बिथांमोननो फैसा खुस्राखो हैब्लाथाय जोंनो बिलाइ हरो बियाव जोंहा इसे लाब जायो आरो फैसा खुस्राखौ बिथांमोनजो सोलायहैयोब्ला जोंहा लाब जायो मानो होमब्ला बिथांमोननोबो गोनांथि बेफारबानि जिउआव बेसेबांबा बेसेन गोनां फैसा खुस्रानि गोनांथियानो बेखिनियानो आरो